हेलो हम सीता देवी छियै हटि जाउ आओर ई ई दए डॉक्टर छै डॉक्टर आउ देखू कोइ आयल यऽ गर्मी छै जादे अहाँसब सबेरे उठिकऽ घुमू फिरू गरम पानि पीबू घुमियौ फिरियौ सब भोरे सवेरे तऽ स्वस्थ रहत शरीर गर्मी छै जादे अभी हँ सुनि गऽ तऽ चाभी फेक आओर कोनो टहलयमे कोन छै जादा जतना फिरब घुमबय फिरबय तऽ उ अपना स्वस्थ रहल शरीर शरीर गाड़ी गर्मी जादा छै अभी ने गर्मी हएब घर तऽ नीचा आउ सबेरे उठबय ने सबेरे घुमियौ फिरियौ बुलियो बुलबियौ की हुनका हँ अहीमे छियै हँ ई अपने ठीक भए जायत गर्मी छै जादा ई जो ओही लिये भए रहल यऽ मसल्ला हँ गर्मी छै मसल्ला तेल आरो कम खाउ तेल मसल्ला एँ ठीक भए जायत धीरे धीरे

एँ गरमी लए कऽ दिक्कत भए रहल यऽ तेल मसल्ला छोड़ि दियौ बस जादा नहि खाउ तऽ अहीमे ठीक भए जेतय हँ हँ कनिटा दिक्कत भए जाइ छै गर्मी लए कऽ हइ छै गर्मी लए कऽ हइ छै हँ आयब एँह कम दै लए कहियौ मसल्ला तेल मसल्ला कम कहियौ दै लए तऽ कम देतय तऽ गर्मीके जादा मसल्ला खाइल जाइ छै तेल खाइल जाइ छै तेल यऽ शरीरमे एँ

हँ उ से बात कराना चाही हँ तबहे इलाज छै तबहे ठीक होइ छै तेल मसल्ला अगर नहि परहेज करबय तऽ हँ नहि उ नहि

अँए